ہلو ہلو گڈ آفٹرنون سر سر میں یہاں لکھنؤ سے بات کر رہا تھا جی میں نے کیا نام ہے کہتے ہیں آپ کو فون کیا تھا سر اصل میں کیا ہے نا کہ مجھے جو ہے نا وہاں لکھنؤ سے دہلی آنا ہے میرے اور میرے کچھ دوستوں کو وہاں پر گھومنے کے لیے تو کسی نے آپ کا نمبر دیا مجھے کہ وہاں پر گھومنے کے لیے آپ سے رابطہ کر لوں آپ سے آپ مطلب آپ پوری رہنمائی کر دیں گے اس سلسلے میں جی سر جی جی جی جی جی بالکل بالکل اصل کیا ہے نا کہ ہم لوگ یہاں دہلی سے مطلب دہلی پہنچیں گے اور خاص طور پر یہ اکشردھام مندر ہوا یا لوٹس ٹیمپل ہے یا چھترپور ٹیمپل ہے یا گوری شنکر ٹیمپل ہے اور اسی طریقے سے ایک وہ ہے نا آپ کا ہنومان مندر یہ ساری چیزوں پر جو ہے نا ان ساری جگہوں پر جانا ہے ہم کو اور کچھ اس پر تھیسس وغیرہ لکھنا ہے تو ان سب چیزوں پر تھوڑا سا وہ ہو جائے آپ کا آپ کا ساتھ مل جائے گا تو جی جی جی جی اور اس کے علاوہ کچھ تاریخی مقامات بھی ہو جائیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا جی نیکسٹ ویک سنڈے سے ہے اور تین دن کا ہم لوگ کا ہے تو سنڈے کو پہنچوں گا تو سنڈے سنڈے منڈے ٹیوزڈے تین دن کا رہے گا سر ہمارا ٹل کل ہم لوگ سات لوگ ہیں سر ٹوٹل مجھے ملا کر کے سات لوگ ہیں تو یہاں مارننگ میں میں پہنچ جاؤں گا نئی دہلی اسٹیشن پہ اس کے بعد پھر آپ کی گائڈینس کی ضرورت پڑے گی کیونکہ ہم لوگ تو کبھی دہلی گئے نہیں ہیں اور جی جی جی جی جی بالکل بہت بہتر ہے بہت اچھے اچھا جی جی جی جی جی جی جی جی

تو کوشش سر سر کوشش یہ کریں کہ سر کوشش یہ کریں کہ جو ہے نا ہوٹل جو ہے ہمارا اسٹیشن کے آس پاس ہی ہو زیادہ دور نہ ہو

جی جی جی جی جی جی جی جی یہ یہ خاص طور پر یہ سارے ٹیمپلس جو میں نے آپ کو بتائے نا جی ہاں جی جی ہاں ہاں جی جی بالکل بالکل جی بہت شکریہ بہت شکریہ ہاں جی جی جی جی جی بہت بہتر نہیں بالکل بالکل جی جی بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا یہ میں اس میں کیا نام کہتے ہیں ریٹ وغیرہ کا کیا مطلب ابھی بات کر سکتے ہیں یا بعد میں ہم لوگ بات جی جی جی بالکل جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی اچھا سر ایک سوال اور تھا میں پوچھ سکتا ہوں سر اس سر کیا ڈاکومنٹس وغیرہ میں جیسے آپ کے ساتھ جڑیں گے وہاں جا کر کے تو کچھ ڈاکومنٹس وغیرہ ہمارے چاہیے ہوں گے آپ کو

اچھا اچھا مطلب کوئی ایک آئی ڈی ہماری چل جائے گی نہیں نہیں بالکل بالکل صحیح ہے صحیح ہے سر اوکے سر آپ مجھے ڈیٹیلس بھیج دیجیے میں آپ کو اسی پر جی جی بہت بہتر بہت شکریہ ٹھیک تھینک یو